बे रायजोनि गाहाय धोरोमारि हासिं एबा सिबि जानाय जायगाफोरा जाबाय गोथार थानसालि बाथौसालि गिर्जा न' बायदि बायदि गोबां आरो बे हासिंफोरनि हालाम जायगाफोरनि मुंफोरा जाबाय गिर्जा न' बाथौ थानसालि गोथार थानसालि